थ्रेबे नोंथां नों दा बबाव दं आं केब अरदार खालामनाया मानो दाबो सौफैयाखै आंहा गोबां लेट जाबाय थांनांगौ समा बारलांबाय थाब फैदो आंखौ लांफैदो